कपड़े धोने के लिए हम सब से पहले बाल्टी में पानी लेते हैं और घड़ी निरमा घड़ी निरमा को बाल्टी में डालते हैं क्योंकि घड़ी निरमा बहुत ही अच्छी निरमा है जिस से हमारे कपड़े के सारे मैल धुल जाते हैं घड़ी निरमा का कहना है पहले विश्वास पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें घड़ी निरमा उस में कपड़े डालते हैं उसके सारे मैल धुल जाते हैं घड़ी निरमा पसंद है हम अलग अलग मौसम में अगर बरसात हो रही है तो हम रात को हम पंखे के नीचे कपड़े को डाल कर सुखाते हैं अ गर्मी है तो बाहर से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं अगर बरसात है अगर अगर ठंडी है अगर धूप नहीं किया है तब भी हम उसे पंखे के नीचे रख देते हैं और दो तीन दिन में वो सूख जाता है अगर हमें मर्ज अर्जेंट है कपड़े का तो हम हल्का पानी उसका निकाल के प्रे गर्म प्रेस उस पर मार देते हैं बार बार मरने से तभी हमारे कपड़े सूख जाते हैं हम कपड़े धोने के लिए बहुत सारा पानी बर्बाद नहीं करते हैं हम दो बाल्टी में कपड़े धो लेते हैं क्योंकि पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है